नमस्ते नमस्ते हमको ब्यूटी पार्लर की दुकान बंद करनी है और कपड़े की दुकान खोलनी है सुबास सुबास आँ

सुबास रामेट सुना है

अच्छा अच्छा

चलो ठीक है हमको भी कपड़ा लेना है वगै बंधवा बाज़ार

चलो ठीक है लड़कियों का है साड़ी वगैरह कितने कितने दिन तक मिलेगा

बेचने के लिए सस्ता में दीजिए

थोड़ा बचत कर दीजिएगा तो हम लोगों को भी मिलेगा

यह सारे कपड़े लाते हैं

एक दो दिन एका एक दो दिन के बाद